जी जी जी हा हा सभु थींदियूं बिल्कुलु ताज़ियूं ताज़ियूं भाॼियूं अथव हा हा सभु ओके सभु मिली वेंदव तव्हांखे

हा हिकु मिंट ओके एक सेकिंड हिकु हिकु सेकिंड हिकु सेकिंड आधा किलो शिमला मिर्चु किलो अमेरिकन कॉर्न खपनि ओके ओके ठीकु ठीकु ॿियो कुझु खपेव त भाॼियूं त ताज़ियूं आहिनि सुठियूं आहिनि भाॼियूं जी जी जी ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे को प्रोब्लम कोन्हे ठीकु जी जी जी ठीकु ठीकु ओके हरि ओम जय झूलेलाल बासण कीअं किरिया